جی سر وہ رامجس کے پرنسپل بول رہے ہیں ہاں سر میرا نام عبد الواجد ہے میرے بیٹے کا نام رومی ہے اس کے بارے میں معلومات کرنی تھی رومی رومی جی جی ہاں سر اس کی سر دعا ہے آپ کی میں ٹھیک ہوں آپ بتائیے آپ ٹھیک ہیں سر وہ بچے کے بارے جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی سر سر گاتا تو رہتا ہے ویسے مجھے لگتا نہیں تھا وہ اتنا اچھا گاتا ہوگا آپ کو کونفیڈینس ہے اس کے اوپر

جی جی جی جی ہاں جی ہاں بالکل جی اچھا تو سر آپ کہہ رہیں ہیں تو مجھے اچھا لگ رہا ہے سننے میں نہیں سر اتنا تھوڑی بہت تو گنگناتے سنا ہے باقی اتنا پروفیشن طریقے سے اس کو کبھی سنا نہیں بیٹھ کر کے کبھی کہ جیسے لگا ہو بھئی یہ سنگنگ اچھی کرتا ہے اب آپ بتا رہے ہیں تو میں اس میں گھر میں اس کو جب بھی مجھے میرے سامنے آئے گا تو میں اس کو بلا کر کے سنوں گا اور پھر آپ سجیسٹ کیجئے گا جی جی جی جی اوکے سر میں جی جی جیسی آپ کی مرضی سر آپ آپ جی بالکل بالکل سر آپ کی کوشش کامیاب ہی کرے گی بچے کو اور کیا ہے جی ٹھیک ہے سر ہوں

جی جی تو آپ کہیں گے تو سر میں اس کی کلاسز جوائن کرا دوں گا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے میں اس کی کلاس لگوا دوں گا ایک ایک ایک میرے جاننے والے ہیں ان کے فرینڈ ہیں وہ ٹیچنگ دیتے ہیں اس چیز کی سنگنگ کی تو میں ان کے پاس ایڈمیشن کرا دیتا ہوں اس کا پہلے آپ اچھے سے ٹرائل لے لیجئے اس کا جی جی جی سر جی سر جی سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر تھینک یو سر